جی ہاں ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جب جو ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے اور ان کہانیوں کو پڑھ کر ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ حقیکت میں بھی زندگی ایسی ہوتی ہے لیکن ہم جب بڑے ہوئے اور ہم نے دنیا کو دیکھا تو ہمیں یہ محسوس ہوا اور یہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ کہانیوں والی زندگی کچھ اور ہوتی ہے اور حقیقی زندگی اس کے برعکس ہوتی ہے جو کہانیاں ہم بچپن میں پڑھ کر اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے سوچتے تھے اسی طرح کی زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہیں کیونکہ یہ کہانی ہوتی ہے جو کسی بھی پہلو میں لکھ دی جاتی ہے جبکہ اصل زندگی اس کے بالکل برعکس ہے